अह हेलौ अह होम दे बुं अह अह बे माबाया अह बाथरुमाव मा लेथ्रिन बे लेथ्रिन बाथरुम बे दै साप्लाइ बे पाइपआ ओम बेथ' एसे गोबावबो जाबाय बेखौ बानायफिननांगोन अब्ला अह दिनैथ' समा नङा नङा समा दिनै आं मोनसे खामानियाव जोबोद बिजि जाना दङ अह दिनै समा नै बाजि थामजि मिनिट जालांबाय समनिथ' दिनै आंखाल सम मोननाय नङा दे दे दे आङो गाबोन थांगोन गाबोन थांनानै बेवहाय दिनै सानसेखौ सोलिथ'दो दिनैथ' बांद्राय सम गैला बेखिनि समखौ गोबोन फुंसिम गाबोन आं सातथा बाजिसोआव थांनो नाजागोन बेनिफ्राय अह अह बेहाय माखासे बे सिल नांगोन ओम बेनि जुदि लिक जादोंब्ला बेखौ हास'नानै एसे बेखौ गोदान पाइप मोनसे एक्सटेनसन खालामनानै बेखौ जरा लगायनानै अह अह अह दे दे दे उम उम उम नांनायखौ

नङा नङा नोंसोरो नोंसोरजों थिग जानाय नङा बेयो खारन जोङो मावबाय थाखायो नालाय जोंनाव मेथेरियेल्सफ्रा दङ बेनि जेरै हास'नांगौ जेरैहाय ओइ सकेटफोरखौ फिट खालामनांगौ बेयो जों मावफेरबाय थानाय ओम ओम जोंहा थिगैनो दङ दे दे दे आङो सातथा बाजियाव मोनहैनो नाजाथारगोन दे गोरोन्थि खालामा दे दे आं टाइम गैया दे दोनथ'बाय गाबोन थांगोन दे अह अह दे दे